कठोर गर्मीमे पौधाके लेल जल सबसँ आवश्यक छै आओर ओकरबाद पोटाश जे नमी बनाकऽ रखतै ओ आवश्यक छै तऽ जल दुनू समय वातावरणके जरूरतके मोताबिक दऽ कऽ पोटाश के उपयोग कऽ कऽ बरमी कम्पोस्टके उपयोग कऽ कऽ पौधाके देखभाल हम करै छी गर्मीमे